मुजफ्फरपुर जिलासँ बजैत छी गाड़ी बुक कयने छै छियै से अबैत छथिन तऽ जीब एतौ जाइ छी दरभङ्गा जेबै तऽ ओतऽ ट्रेन पकड़बै तऽ दिल्ली जेबे से गाड़ी अखन तक नहि एलै हँ बुक कयने छियै तऽ जल्दी एतैक तहने ने गाड़ी छूटि जेतै ट्रेन तऽ केना होयतै गाड़ी बुक कयने छियै गाड़ी नहि एथिन तहन तऽ गाड़ीके तऽ आपस कऽ देबै हँ तेकर बाद दोसर गाड़ी कऽ के फेर जयबै तहने ने गाड़ी हम एतऽसँ छूटि जेतैक तऽ केना जयबै जल्दी गाड़ी एतैक तहने ने हमसब जेबै ट्रेन पकड़बै हमसब तऽ अथी भेल छी से आबऽ लेल भेल छी जे कखन एतैक गाड़ी तऽ हमसब जेबै तऽ दरभङ्गा दरभङ्गासँ जेबै ट्रेन पकड़बै तऽ जेबै तऽ रहबै तब ओ अयबै नहि करथिन गाड़ी गाड़ीके तऽ बुक कयने छियै हुनका तऽ अथी कऽ देबै तहने ने गाड़ीके बुक एथिन तहने ने नहि तऽ आपस गाड़ी हमसब कऽ देबय तहने ने होयतै